दुकाननि या जॻहिनि जा पना असांखे तहज़ीदार ऑफ़िस मां मिलंदा आहिनि तहज़ीदार ऑफ़िस में जॻहियुनि जा पननि लाइ जाम लंबी लंबी लाइन हूंदी आहे ऐं हुते असांखे कलाकु ॿ कलाक बीहणो पवंदो आहे इन करे मुंहिंजो अनुभव उतांजो चङो न हुओ मूंखे न वणियो